जब मैंने खाने बनाने के शौक़ को एक पेशे के रूप में बनाने के बारे में सोचा मैंने अपने परिवार में सबको बताया कि मैं ऐसा चाहती हूँ तो परिवार में सभी लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए और सभी ने अपना अपना सहयोग दिया कि तुम ऐसा कर सकती हो और ऐसा करके पैसे कमा सकती हो है न हम से जो भी बनेगा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे तो सबसे पहले मैंने सपना देखा था एक टिफ़िन सेंटर खोलने का तो सबसे पहले मैंने टिफ़िन सेंटर से अपनी खाने बनाने कि शौक़ के शुरुआत की तो जब शुरु में मैंने टिफ़िन सेंटर शुरू किया तो मेरे पास चार एक टिफ़िन थे चार बच्चों के टिफ़िन मैंने भेजना शुरू की धीरे धीरे मेरे टिफिन बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास लगभग सौ बच्चों के लिए टिफ़िन जाते हैं मेरे सेंटर से और इस काम में घर के प्रत्येक सदस्य ने मेरे को सहयोग दिया और मैंने बिना प्री मैंने बिना किसी परेशानी के खाना बनाया और उसमें मुझे सफ़लता भी मिली आज मैं उन्हीं टिफ़िन की बदौलत हज़ारों रुपये कमा रही हूँ और मेरे साथ साथ दो लेडिस आती हैं खाना बनाने के लिए उनको भी रोज़गार दिया तो ऐसा है कि जो मतलब मैंने जो भी काम शुरू किया उसमें मुझे भी सफ़लता मिली और दूसरों को भी इसके अलावा जो चीज़ें मुझे बनाना नहीं आती थीं तो भर भरकर लोगों ने मुझसे कहा कि हम तुम्हें सिखाएँगे उन्होंने मुझे बनाना बताया और सिखाया मेरा हौसला बढ़ाया कि मैं ऐसा कर सकती हूँ मैं इस टाइप से खाना बना सकती हूँ और सबने अपनी अपनी राय दी की इस चीज़ को ऐसे अच्छा बना सकते हैं इस चीज़ में डालेंगे तो यह चीज़ बहुत अच्छी टेस्टी बन जाएगी तो ऐसे करके सभी लोगों ने जो भी मेरा हौसला बढ़ा सकते थे सबने हौसला भी बढ़ाया और मेरा सहयोग भी किया तो मुझे बहुत सफ़लता मिली इस काम में और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा अपना टिफ़िन सेंटर है जिसकी बदौलत मैं हज़ार रुपया कमा रही हूँ और मेरा परिवार बहुत अच्छे से पल रहा है